हलो होटल गुरु कृपा मां नारायण जगवाणी थो ॻाल्हायां हाणे अञा मां तव्हांखे अठनि प्लेटुनि जो ऑडर ॾिनो घर जी एड्रेस ते घर जी एड्रेस इहा आहे आर सी वेलेड नम्बर एकवीह बाए ॿ सौ एकवन्जाहु चैम्बुर कॉलोनी नियर भाॼी मार्केट हिनते न मोकिलणु बजाए तव्हां मुंहिंजे साले जे एड्रेस ते मोकिलींदा जंहिंजी एड्रेस आहे आर सी वेलेड नम्बर छवीह बाए टे सौ सत चैम्बुर कॉलोनी भाॼी मार्केट जे पासे में वरी मुंहिंजो ऑडर हिकु दफ़े लिखी छॾियो पनीर भुर्जी हिकु प्लेट चांवर हिकु प्लेट तंदूरी रोटी चार ॿ पापड़ हिकु प्लेट सलाद हिकु प्लेट मनचुरियन हिकु प्लेट रायतो हिकु प्लेट गुलाब जमू जय झूलेलाल